हमारे आसपास तो वैसे कोई लाइब्रेरी है नहीं पर मैंने अपने जहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्थाएँ मैंने की है वहाँ पे सारी बुकें मैंने एवलेबल रखी है जिससे कि जो भी बुक हमको जरूरत पड़ने पे मिल सकें और मैं उसको पढ़ सकूँ मैंने सिविल लाइंस के भी बहुत से बुकें रखी हैं और अपने टी जी टी पी जी टी तैयारी करने के लिए भी मैंने रखी है और एक जो भी किताबों की जरूरत पड़ती है जो भी हमको आवश्यकता होती है चाहे किसी भी क्षेत्र का हो चाहे ग्रामर हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई भी बुक हो मैंने अपने आसपास के जितने भी बुके हैं उसे एक जगह रखकर मैंने उसको पार्ट बाई पार्ट कर कर उसको एक कॉलम में रख दिया है जिससे कि मैं मैं जिस बुक की चाहत करूँ वो मुझे आसानी से मिल सके और मैं यह चाहता हूँ कि जो अगर मैं लाइब्रेरी के थ्रू पढ़ूँ तो उसमें कोई डिस्टर्बेन्स ना हो और मैं जब पढ़ना शुरू करूँ तो कोई इंटरफेयर ना करें और शांत जगह होना चाहिए लाइब्रेरी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे तरीके से लाइटिंग होनी चाहिए और हमको उसमें पढ़ते समय किसी चीज की जरूरत ना पड़े जो कि जिससे कि हम लाइब्रेरी से बाहर निकले अगर पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में सभी चीज़ें एवलेबल होनी चाहिए जिससे कि हम उसको पढ़ सकें और जैसे जनरल नॉलेज है भार्गव डिक्शनरी है और ऐसे बहुत सी बुके हैं जिसको कम्पटिशन में तैयारी करने के लिए मैंने बुक रखी हुई है और जहाँ तक साफ सुथरी होनी चाहिए है मेरे मेरे लाइब्रेरी और लाइटिंग की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है और मेज रखी है मैंने और बुक के बगल में मैंने बिस्तर नहीं रखी है जो कि बिस्तर बहुत दूर है और लाइब्रेरी भी जो जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे बिस्तर से बहुत दूर है और मैं चाहता हूँ कि बिस्तर के बगल में अगर लाइब्रेरी रहता है तो उससे क्या होता है ये है कि इंसान थोड़ा सा आलसपन होती है कि थोड़ा सा लेट गए लेटने से लेटने की उम्मीद रहती है कि लेट लें पर वैसा नहीं होना चाहिए लाइब्रेरी एक अलग तरीके से होना चाहिए जो कि बिस्तर से बहुत दूर हो और हमको अब जो कि अगर थोड़ी सी भी दो चार सेकेंड के लिए अगर हमको समय मिले तो मैं उस बुक को उठा लूँ जहाँ भी मैंने रखी है और रूम में लाइब्रेरी की तरह मैंने बना रखी है